हलो हम्म हम्म है क्या हो गया है अच्छा कौन कम्पनी के मोबाइल है समसंग का मोबाइल है आवाज़ नहीं आ रही है एस्क्रीन पर नंबर भी दिखाई नहीं देता है दबा उबा गया है कि फोन अच्छा गिर गया है कितना दिन से यह कब गिर गया था यह एक सप्ताह पहले उसी वक़्त से आवाज़ उवाज भी नहीं आ रही है अच्छा नंबर उम्बर भी नहीं दिखाई देता है टिप टिपके कुछ बुझाता है कि नहीं अच्छा नंबर नहीं दिखलाई देता है कहीं दिखवाए थे कि ना फोन ओह तो गड़बड़ है बहुत मोबाइल में ना ओह तो आप आइएगा दुकान पर आ सकते हैं कि हम्म हम्म ओह अच्छा नहीं नहीं देखिए फोन गड़बड़ा गया है और ख़राब हो गया है तो उसको तो दिखवाना होगा

सब मान के चलिए माइक ख़राब हो गया है अवाज़ उवाज़ जाता उता नहीं है तो इसमें क्या होता अवाज़ नहीं जा रहा आ रहा है तो उसका माइक ख़राब हो गया है समझे वह जो कहते हैं यह डिस्प्ले नहीं तो वह तो डिस्प्ले भी ख़राब हो गया उसका सब बदलवाना होगा आपको है ना हँ तो उसका जो देखिए डिस्प्ले का जो उसका टच का जो सिस्टम होता है क्योंकि वह पूरा साथ ही बदलाता है समझे हम्म दोनों उसका साथ ही बदला जाता है और माइक भी आपको जब ख़राब हो गया अवाज़ उवाज़ आती नहीं तो वह भी आपको बदला जाएगा ख़राब हो गया होगा आपको गिर गया है दब गया तो उसकी वजह से तार उर छूट गया तो वह वह भी होता है लेकिन आपकोवह भी ठीक हो जाएगा समझे वह भी हो जाएगा ठीक आप दुकान पर आ सकते हैं करवा भी सकते हैं दुकान उकान देखे है कि नहीं आपको अच्छा कहीं से नंबर उम्बर मिला है आपको हम्म हम्म अच्छा अच्छा आ सकते हैं हम्म हम्म हम्म हम्म हँ तो देखिए चलिए आप आइए दुकान पर और ठीक करवा लीजिए है ना